तुसें ई तुसें ई पता में टोल पोस्ट नगरोटा बिच रैह्नी होनी साढ़े एरिया दे बिच साढ़े कोल कंडोली मंदर ऐ साढे़ मोस्टली साढ़े एरिया दे जि'न्ने बी लोग न उ'त्थें रोज़ जन्दे न ते जेह्ड़े लोग बाह्र दा औंदे न ओह् बी उ'त्थें जंदे न साढ़े विलेज़ बिच इक ऐसा मंदिर ऐ जि'त्थें लोग बाहर दा सारें शा पैह्लें आंदे ते लोग पैह्लें दर्शन करदे न साढ़े एरिया दे बहोत सारे लोग ऐ ओह् उद्धर जाना पसंद करदे न में बी उ'त्थें जाना पसन्द करनी मेरा मन करदा की में रोज़ जां उद्धर वैसे बी में हर सन्डे गी ज'न्नी होनी उद्धर जेह्ड़े साढ़े एरिया दे लोग न बहोत सारे लोग न जेह्ड़े अपने कम्म ते लोकें दा कम्म निं पसन्द आंदा साढ़े एरिया दे बहोत सारे लोग न जेह्ड़े बाह्र गेदे न कम्म करन बास्तै केईं ते कल्ले कल्ले गेदे केईं पूरी पूरी फैमली गेदे बाह्र दे मुल्ख लोग जि'यां तुस समझी लैओ अम बाह्र दे लोग जि'यां बागड़ियै शागड़ियै साढ़े एरिया बिच आये दे कम्म करने लेई उं'दे ताहीं समझो एह् ते फॉरेन होइया साढ़े जेह्ड़े एरिया दे लोग उद्धर गेदे ओह् जादातर उ'त्थें केह् करदे साढ़े एरिया दे उ'त्थें गेदे दिल्ली बिच गेदे दिल्ली बिच जाइयै ओह् बंदा केह् करदा की किश बंदे कनेक्टरी करी लैंदे उ'नें उ'त्थें कम्म चलदा जि'यां जे सी बी बगैरा चलाई लैंदे बहोत सारे लोग जि'यां बाह्र दे लोग साढ़े एरिया बिच आंदे की नेईं बी नौकरियां थ्होन बहोत सारे लोग साढ़े एरिया बिच औंदे साढ़े एरिया दे लोक बाह्र जन्दे जि'यां फॉरेन जन्दे कोई पढ़ाई करने जंदे कोई नौकरी करने जंदा फॉरेन होइया कनैडा होइया कलकत्ता होइया दिल्ली बगैरा लोग सारे जंदे दिल्ली बगैरा दे लोग यू पी बिहार दे लोग साढ़े एरिया बिच औंदे की असें गी कम्म थ्होऐ उद्धरू लोग इद्धर आह्नियै केह करदे ध्याड़ी लांदे ते साढ़े लोग उ'त्थें जाइयै केईं लोग ते सेटल होई जंदे केईं ते बेचारे इ'यै ध्याड़ी बगैरा लांदे न ते पैसे कमांदे न साढ़े एरिया बिच ऐसे ऐसे बहोत सारी जगहां न जि'त्थें लोग जाना पसंद करदे न बाहर बी ऐसियां जगह न जि'त्थें साढ़े एरिया दे लोक जि'यां में तुसें गी सनाया की कंडोली मंदर होइया बाग ए बाहु होइया जि'त्थें लोग साढ़े एरिया दे जाना पसंद करदे न जम्मू बिच ऐसी बहोत चीज़ां न जि'त्थें लोग घूमने ई जंदे न बाह्र दे लोग औंदे फेमस प्लेस जि'यां साढ़े इ'त्थें माता वैष्णो टेंपल घूमने ताहीं आंदे लोग बहोत बहोत दूर दूर दा लोग इद्धर आंदे न वैष्णो माता बहोत दूर दूर दा लोग इद्धर आंदे दर्शन करने ई घूमने फिरने ई जम्मू दे दर्शन करने जम्मू दे बहोत सारे ऐसे जि'यां अस होइये जम्मू दे लोग डोगरे अस बी ज'न्ने बाहर घूमने फिरने गी जि'यां हरिद्वार होइया कोई एरिया दिल्ली होई मुंबई बगैरा अस बी घूमने जन्ने ते साढ़े एरिया बिच ऐसा ऐ की साढ़े एरिया बिच एह् निं ऐ कि बहोत सारी जगहां घूमने ई तुस जाओ बहोत सारे पार्क लब्भी जन्दे तुसें ई घूमने ई जम्मू बिच आओ ते तुसें ई बहोत सारे रेस्टोरेंट लब्भी जन्दे बहोत सारे पार्क लब्भी जन्दे जि'यां पार्क होइया बाग ए बाहु तुसें ई बहोत सारे जम्मू बिच तुसें गी बड़ा किश लब्भी जाह्ग ते तुस अग्गें चली जाह्गे नगरोटा नगरोटा बिच एरिया बिच बहोत जि'यां जम्बू ज़ू लब्भी जाना तुस जम्बू जू बिच जाई सकदे जि'यां मांडा जू होइया उ'त्थें बहोत सारे टेंपल न उ'त्थें तुस बिलकुल निं हटी सकदे जि'त्थें मन करदा जाई सकदे साढ़े सिटी दे साढ़े टॉप दे बहोत सारे लोग न जेह्ड़े बाहर कम्म करने ई गेदे केईं जे सी बी चलांदे ओह्दे बाद गड्डियां जिं'दे कोल ट्रक बगैरा चलाई लैंदे बाहर दे एरिया बहोत सारे लोग साढ़े एरिया बिच बी औंदे न साढ़े एरिया बिच कम्म करदे फिर ओह् बेचारे ध्याड़ी बगैरा लांदे न साढ़े इद्धर दे लोग होर कुदै जन्दे कम्म बास्तै ओह् लोग इद्धर आंदे कम्म बास्तै ते इ'यै सिस्टम चलदा रौह्ंदा मतलब लोग इद्धर दे उद्धर आवा दे उद्धर दे लोग उद्धर जेह्ड़े बाह्र दे लोग आंदे ध्याड़ी बगैरा लांदे साढ़े उद्धर जाइयै ध्याड़ियां लांदे न जि'यां कोई बजरी किट्ठी करी लेई कोई बरश लाई लेई जि'यां किश कम्म करी लैआ जां कुसै होटलै बिच लग्गी गे ते बाह्र दे लोकें बास्तै ते साढ़ा एरिया ते जि'यां फॉरेन दा ते बाह्र दे ते बहोत जादा लोग औंदे न जम्मू बिच उं'दे मां ब'ब्ब उं'दी लाड़ी बगैरा ओह् सारे इद्धर आंदे पूरी पूरी फैमली केईं ते जंदे कल्ले कल्ले जन्दे उद्धर केईं ते अपनी पूरी पूरी फैमली कन्नै जन्दे हून जि'यां साढ़े एरिया दे बहोत सारे लोग न जि'यां साढ़े मोहल्ले दे लोग साढ़े मोहल्ले दे बी बहोत सारे मुड़े गेदे न जेह्ड़े पढ़े लिखे दे कनैडा गेदे न फॉरेन गेदे न भई अपनी पढ़ाई करने बास्तै गेदे केई ते कनैडा फॉरेन जॉब करने बास्तै गेदे बाहर दे लोक बहोत सारे इद्धर बी आये दे साढ़े एरिया बिच कम्म करने गी आये दे ते साढ़े एरिया दे बहोत सारे लोग उ'त्थें बी गेदे उं'दे एरिये दे साढ़े एरिये बिच